ہمارے علاقے دہلی میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں جن میں مسلمان بھی ہیں اور ہندو مذہب کے ماننے والے بھی ہیں سکھ بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں بدھسٹ بھی ہیں اور بھی اس کے علاوہ بہت سے مذاہب کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں جن کے اپنے الگ الگ طریقے ہیں اپنی الگ الگ عبادات کے طریقے ہیں رسم و رواج ہیں تہذیب ہے اور مذہب ہمارے علاقے میں سیاحت کو اس طرح سے متاثر کرتا ہے کہ یہاں ہر مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگوں کے دھارمک استھل ہیں جیسے مسلمانوں کی جامع مسجد ہے مغل بادشاہ شاہجہاں کی بنائی ہوئی لال قلعہ ہے ہمایوں کا مقبرہ ہے فیروز شاہ کوٹلہ ہے اور ہندو دھرم کے ماننے والے لوگوں کے لیے بہت سے مندر ہیں جن میں سے اکچھردھام مندر ہے اور بہت سے اس کے علاوہ بھی بہت سارے مندر ہیں بودھ مذہب کے ماننے والوں کے لیے دگمبر جین مندر ہے اور یہاں مختلف درگاہیں ہیں مندر ہیں چرچ ہیں سکھ مذہب کے ماننے والوں کے لیے گرودوارہ شیش گنج ہے اور گرودوارا مجنوں کا ٹیلہ ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دھارمک استھل ہیں جہاں پر لوگ کیا کہتے ہیں گھومنے کے لیے آتے ہیں اور اپنی عقیدت وہ لوگ وہاں پیش کرتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے سیاحت کو مذہب اثرانداز کرتا ہے ان پر اثر ڈالتا ہے